یہ پہلے ہم بہت مزدوری کرتے رہے کام کرتے رہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سکون دینے کے لیے اب ہم بہت دنوں سے کام نہیں کر رہے ہیں اپنے کو سکون دینے کے لیے ہاتھوں پیروں کو آرام دینے کے لیے تو اس لیے اب ہم اس کو تھوڑا آرام آرام فرما رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ